सभी के जीवन में लगता है कि जो हम अभी नहीं हम पढ़ाई करेंगे हम पैसा नहीं कमाएंगे या फिर लगता है हम जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए वो जाता है पैसा कमाने के लिए या घर परिवार कह रहे नहीं अभी पढ़ाई करो पैसा कमाने की तुम्हे कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी वो चला जाता है पैसा कमाने के लिए जब कहीं गया वहाँ काम नहीं मिला या फिर घर से जो पैसा ले गया वो भी गँवा दिया और कुछ नहीं कर पाया आगे जीवन में नहीं पढ़ पाया तो उसको ये सबक मिलती है ठेस लगता है फिर वो घर लौट आता है और अपने घर परिवार से बोलता है हमको सबक मिल गया है और अब हम आगे पढ़ाई करेंगे या फिर हम कोई काम करेंगे रोज़गार करेंगे जो हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये उसको सीख मिलती है वो सिखाता है सबक जो मतलब नहीं आगे बढ़ पाए वो गया या कोई भी चीज़ होता है जैसे हम ही चले जाते हैं कोई काम करने के लिए यदि नफ़ा हो गया तो हम सोचते हैं चलो भाई अच्छा हुआ या फिर घाटा लग गया तो सबक मिलती है सीख मिलती है जो हमको ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए हमको इस चीज़ में ये इससे नफ़ा नहीं हुआ उसी तरह से ये सीख मिलती है सीखने को मिलता है या ठेस लगता है जो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए जो घर परिवार से रूठ के भाग गया पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया वो उसको लगता है बाद में नहीं हमको पढ़नी चाहिए हम अगर पढ़ते अच्छा जॉब करते मेरा घर परिवार अच्छा से चलता आज हम पढ़ाई नहीं किये घर परिवार से रूठ के भाग गए घर परिवार मुझे साथ नहीं दे रहा बाद में उसको ये चीज़ का पछतावा होता है सीख मिलता है नहीं घर परिवार के साथ रहना चाहिए मिलके हमको आगे में जीवन बढ़ना है कुछ बनना है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है जो एक साथ रहता है उसका रेट पूछिये तो वो ज़्यादा बताता है और जैसे गुच्छा से टूट गया बिछड़ गया तो उसका रेट कम हो जाता है उसी तरह जो घर परिवार का है उसको मानना चाहिए उसके साथ चलना चाहिए अपने मन से गए ठेस लग गया हम गिर गए घर परिवार लोग कहते हैं हम बोले थे नहीं जाने के लिए वो गया वो आगे कमाया नहीं पढ़ाई भी छूट गया है या उम्र भी ख़तम हो गया आगे जॉब करने का कोई सोर्स नहीं वो लोग को बाद में पछतावा होती है वो लोग बाद में अपना पछताते हैं उसको सीख मिलती है नहीं हम घर परिवार में रहते रहके हम पढ़ाई करते जॉब करते तो हमको अच्छा होता हम ऐसा गलत किये हम गये उसको इस चीज़ की सीख मिलती है वो यही चीज़ सब सिखाते हैं इससे प्रभावित करते हैं कि आगे पढ़ना चाहिए सबको अच्छा से रहना चाहिए यही चीज़ की सीख मिलती है